आं टु थाउजेन टुन्टि आव जेब्ला आं आटार' बोसोरमोन बे समनिफ्राय आङो माक्रा मेनि बुस्तु बानायनाय आङो जागायजेनदों बे माक्रामायानो जाबाय ओह दिरुंजों ओम मुवाफोर बानायनाय जेरै बेग अर बुस्तु दोनग्रा सेल्प बेफोखौ आखाइजों बानायो मिडिं खामनाय बायदि आफ्राय बेफोरखौ मोन ओम आङो इउनिभार्सिटियाव जेब्ला आङो बेचेलोर डिग्रि फरायदोंमोन बे समनिफ्राय आङो बानायनानै फान्नायखौ स्टार्ट खालामदों आङो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोरानो ओम बायदों आरो ओम बिदिनो आङो इनस्टाग्रामावबो मोनसे एकाउन्ट खुलिनाय जादों जेआवहाय अनलाइन फानो आङो ओम इन ट्रु आउट इन्डिया पार्सेल खालाम हरो अनलाइन ट्रुयै पेमेन्ट हरो आरो आङो पस्ट अपिसआव पस्ट खालामनानै हरो बे आरो बिदिनो आङो बे आंनि स्मल फिसा बिजनेसखौ आङो फेदेरनो गोसो जायो बिदिनो बानायलांबाय थानानै गेदेर खालामनानै आंनि वन गावनि निजा ब्रेन्डबो खुलिनो नाजागोन जेसे हायो आङो मोजां मोजां बुस्तु बाहायथावना बुस्तु मोजां न'फोर साजाय न'वाव साजायग्रा बुस्तु बानायनो नाजागोन जेरै ओम सुविं होनो बेट सुविं आरो टेबोल मेड सेल्फ प्लावार सेल्फ पड किटचेन्ट बेफोरखौ बानायगोन आङो बानायजेन्नायाव ओम किडजेन्ट बानायनानै जागाय जेनदों किचेन्ट आरो बेल' नङा रेजिननिबो बुस्तु बानायो आङो रेजिननि इयार रिंस आरो रिबोनजों रस बानायो ओम सेटिन रिबोनजों मोनसे रलावहाय जाया ट्रिस थाका लायो थार्टि रुपिस बिजों थार्टि रुपिसनि रिबोनजों दसथा रस ओंखारो रह दसथा रस बानाय जायो आरो ओम मोनसे रसाआवहाय टुइन्टि रुपिसनि आङो फानो बेबायदिनो बेलेक ओम मुवाफोराबो ओह मा माक्रामिफोराबो र' मेटारियेलस आङो ओम गवाहाटीनिफ्राइ बाइयो आरो माखासे अर्डार खालामनाय जायो ओम जाइया मानो होनबा बे लकेलाव अदालगुरियावहाय रह मेटारियेलसफोरखौ मोना सह बिनिखाइनो अर्डार खालाम नाङो अर्डार खालामनाय खाइ एसे दामफोरा बारा जायो र' मेटारियेलसनिया बाट होमबाबो बानायनायजों आरो हार्ड वार्क मावनायजों टाइम स्पेन बिसां जायो बेजों केलकुलेट खामनानै रेजिनेबोल प्राइसओनि फानो आरो प्राइस रेनसखौ रेजिनेबोल बानायो